हमने जब हम यू के जी में पढ़ते थे तो हमें सबसे पहले अ से अनार आ से आम क से कबूतर ख से खरगोश यही सब पढ़ाया जाता था उसके बाद हमें मात्रा पढ़ाई जाती थी के बाद मात्रा पढ़ाने के बाद हमें सब मिलाके मिलावटी अक्षर पढ़ा जैसे कि आ से आम अ अस अ पर आ की मात्रा आ म से मछली दोनों मिलाके हो गया आम ऐसे करके पढ़ाया जाता था हिन्दी भाषा हमें बहुत अच्छी लगती है हिन्दी भाषा का अनुभव मुझे बहुत अच्छा है हिन्दी भाषा हमारी राष्ट्र भाषा है जिसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए और बोलना चाहिए